मध्य प्रदेश में खेले जाने वाले लोकप्रिय खेल किर्केट फ़ुटवाॅल टेनसिंग टेनिस बैटमिन्टल किर्केट पहले फ़ुटवॉल के बाद के बाद दुनिया में दुसरी प्रसिद्ध खेल के लिए रूप में क्रिकेट भारत यूनिट किंगटम ऑश्टेलिया दक्षिण ऑफ़्रीका और वेश्ट इंडी इजिट सहित देशों में विशेष रूप से लोकप्रिय है यहाँ काफ़ी पसन्द किया जा जाता है खा ख़ासकर भारत के पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे दक्षिण देशों में जहाँ शेष खिलाड़ी प्रति वर्ष तीन विलियन से अधिक का कमाते हैं जो हर चार साल में होना होते हैं दुनिया की सबसे बड़ी किर्केट प्रतियोगिता है जिन को सल सलाम लाखों का वेतन मिलता है सालाना सालाना लाखों का वेतन मिलता है ऐं ए यह इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा ए एलन खेल है जिसे फ़ुटवाल ने पीछे छोड़ दिया है आसमान छू रहा है ख़ासकर यू पी पीटी के बीच में और पूरे देश के लगभग सप्ताह कार्यक्रम और आयोजित किया जाता है किर्केट एक अंग्रेज़ी किर्केट एक अंग्रेज़ी मूल का बल है गेम है जिसमें यहाँ ग्यारह खिलाड़ी की दो टीम आ करके मैदान पर रन के लिए लड़ती हैं खिलाड़ी मैच जीतने के लिए बचाव और आक्रम आक्रमण के बीच बारी बारी से अंक अर्चित करते हैं दूसरा है हॉकी सीधे शब्दों में कहते हैं कि हॉकी एक ऐसा खेल है जिसकी तुलना छटी से खेले जाने वाले छड़ी से खेले जाने वाले फ़ुटवाल से की जा सकती है जबकि फ़ुटवाल में खिलाड़ी गेंद को निद्देश करते के लिए अपने पैरों का उपयोग करते हैं हाकी हाकी खिलाड़ी अंकों के लिए लड़ते समय वे सब बालों के आकार की बॉल की अकार की गेंद को संभालने के लिए एक छड़ी का उपयोग करते हैं जो बेत तक की तरह होती है हॉकी खिलाड़ी खिलाड़ियों को शंत शांत दिमाग़ अच्छी क्षमता और एक दिल की आवश्यकता होती है जो लगातार अपने पर ध्यान देती है क्योंकि खेल में शारीरिक और मानसिक और छड़ी का उपयोग शामिल होता है यह हाकी हॉकी की सबसे बड़ी अपील हो सकती है हॉकी के निर्देश का सबसे उल उल्लेखनीय पहलू यह है कि एक बहारी गतिविधि होने के बाद बावजूद इसमें सुन ऑफ़ साइड लाॅइन है और नियम सुरक्षित और अनुपालन का ध्यान में रखना रखा रखकर बनाया गया है तीसरा है फ़ुटवाल जिसकी खिलाड़ी अपने पैरों और सिर से गेंद को नियंत्रित करते हैं और हक अंक हासिल करने के लिए इसे के प्रतितित के गोले में डालने की कोशिश करते हैं यह वर्तमान दुनियाभर में और भारत में सबसे अधिक पसन्द किया जाने वाले खेल में से एक और हर देश और स्थान पर कि इसमें भाग लिया जाता है दो सौ से अधिक सदस्यों देशों देशों और क्षेत्रों के साथ इटरने इन्टरनेशनल फे़डर फे़डरेसन ऑफ़ फ़ुटवाल एस यू अन फ़िक एक बड़ा संगठन है हालाँकि इसे दुनिया दुनियाभर में अक्सर फ़ुटवाल के रूप में जाना जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका आदि देशों में इसे सकर के रूप में भी जाना जाता है फ़ुटवाल का इतिहास बहुत लम्बा है इसकी उपत्ती कई सिद्धों तो का विषय है इसका आविष्कार किया गया है विभिन्न क़ानून के तहत विभिन्न क्षेत्रों के लोकप्रिय हो गया है